हँ हैलो हँ जी नमस्ते होटल ग्राण्ड एमपेरियल बोलिए क्या बात है हँ जी सर बताइए सर जी आम्रपाली होटल हमर एकटा आओर ब्राञ्च यऽ होटल ग्राण्ड एमपेरियल तऽ आम्रपाली होटल जे छै ऊ जे लोकेशन अहाँ अहाँ की कोन लोकेशन पर एखन छी भट्टा बजारमे पड़ै छै तऽ अहाँके भट्टा बजार ब्राञ्च वला जाना छै कि बस स्टैण्ड वला अहाँ जे करियौ हमर आम्रपाली छै भट्टा बजारमे आ ग्राण्ड एमपेरियल छै बस स्टैण्ड मे जी अच्छा अच्छा बस अहाँ अगर बस स्टैण्ड सर अयबै तऽ बस स्टैण्ड मे हमर होटल छै ग्राण्ड एमपेरियल ठीक छै तऽ हँ जी ग्राण्ड एमपेरियल मे तऽ हँ जी सर हम अहाँके सब चीज बतबै छी हमर होटल ए सी रूम भी छै आ नन ए सी रूम भी छै ठीक छै सर आ दोसर बात की छै हँ एक मिनट सर जी जी सर हम सब चीज अहाँके बतबै छी हमर जे रूम छै ए सी नन ए सी दुनूक छै दोसर की हमरा यहाँ एडभांस एच डी थ्री डी रूम भी छै थ्री डी रूम मे हइ छै की छै की ओकरामे एकटा बालकोनी छै आ एकरामे एकटा स्पा रूम भी छै स्पा रूम मे अहाँ के एक मसाइजर के सुविधा हैत मतलब मालिशके खातिर प्लस बॉडी के डीटॉक्स करैके खातिर जे भी ग्रीन टी के सुविधा छै सब चीज ओकरामे सब चीज छै एडभांस वलामे तऽ अहाँ कोइवला भी लेबै ए सी के रूम भी छै आओर नॉन ए सी भी छै तऽ नन ए सी के नन ए सी के जे चार्ज छै एक दिन खातिर मतलब कि चौबीस घण्टाके लिए एक हजार टका लागै छै आ ए सी वला जँ अहाँ लेबै तऽ ए सी के लगै छै पन्द्रह सौ टका दूटा बेड छै रूम मे एकटा सोफा छै टी वी लगल छै सेपेरेट अन्दर बाथरूम छै हँ जी सर बाथरूम मे कवर्ड छै सेपेरेट छै आ जी सर एकदम नीट क्लीन छै आ दोसर बात कि अहाँ जेना होटल चेक इन करबै तऽ ओकरा बाद की अहाँके जेना रूम अलॉट हम कए देलिए कए देलियै तऽ चाभी अहाँके भेटत एकटा पानीके बोतल एट ए टाइम अहाँके भेटत आ जब जब अहाँके पानीके जरूरत होयत तऽ एकटा टेलीफोन छै अहाँ टेलीफोन करबै काउण्टर पर रिसेप्शन काउण्टर पर अहाँके पानी भेट जायत आर एडभांस सी डी वला रूम जे अहाँ लेबै तऽ ओकर इक्कीस सौ टका भाड़ा छै ई चौबीस घण्टा के छै ओकरामे एकटा अहाँके आदमी भेटत जे कि खाना पीना से लेए कऽ अहाँके साफ सफाइ तक ऊ करै छै जी जी सर हँ जी सर खाना तऽ ए वन छै आओर अहाँके एकटा सुविधा आओर भेटत हमर होटल मे जे हमरा यहाँ तऽ जे खाना बनै छै से छेबे करै हम दोसर सुविधा भी अहाँके दए सकै छी अहाँके अगर इच्छा य कि हम बाहर से किछ मङ्गाबी तऽ उहो सुविधा हमरा पास छै बाहरसऽ मिल जायत तऽ अहाँ ई चीज बताय देब हमरा कि अहाँ की खेबै नॉन भेज खेबै कि भेज आइटम खेबै जूस पीबै जे भी चीज छै अहाँ हमरा एक बार लिखाय देब अहाँके तुरन्त सुविधा भेट जायत तऽ ठीक छै हँ हँ होटल एक बार आबू आ सब किछ अहाँके बेस्ट से बेस्ट सुविधा भेटत ठीक छै आबू जी जी